हलो हा हा हरी ओम साहिबु

हा पीयूष भाउ ॿुधायो अच्छा अच्छा हा हा अच्छा त हिते त तव्हांखे हुन हुननि में उल्हासनगर में काई तकलीफ़ ई कोने खाधे पीते जी हिते तव्हांखे जगहि जगहि न सुबुह जो दाल मुंङ आहिनि न मिली वेंदा ऐं हुन सां गॾु दाल पकवान बि जाम हलंदो आहे हिते इहे सुबुह जे नाश्ते में जाम हलंदा आहिनि हिन खां अलावा उन खां पोइ खाधे नाश्ते खां पोइ तव्हांखे सीरो मालपूड़ो बि मिली थो सघे पियो हिन खां अलावा शाम जे वक़्तु तव्हांखे खपे अलॻि अलॻि नमूने जा बि तव्हांखे व वैराइटी मिली सघे जीअं त तव्हांखे चाइनीज़ खाइणी आहे चाइनीज़ में नूडल्स खाइणा आहिनि मन्चूरियन खाइणा आहिनि इहे बि तव्हांजे जॻहि जॻहि ते खाधे जा स्टॉल्स मिली वेंदा ऐं हिन खां अलावा तव्हांखे अगरि खपे त साउथ इंडियन में बि तव्हांखे चङनि जॻहिनि ते स्टॉल्स मिली वेंदा जंहिंमें तव्हां डोसा खाए था सघो उत्तपम खाए था सघो मेदूवड़ा ऐं इडली बि खाई सघो पिया हिन खां अलावा तव्हांखे सिंधियुनि जा दुकान बि जाम मिलंदा जंहिंमें तव्हांखे सैंडविच दाल सैंडविच ऐं अ समोसा दाल इहे बि जाम मिली वेंदा सन्ह्नि पकोड़ेनि जा दुकान मिलंदा जंहिंमें तव्हांखे सुठे नमूने चटणी दाल अ दाल सैंडविच ऐं हीअ सभु सुठे नमूने मिली थो सघे न ऐं सुठे नमूने खाई सघो पिया ओके ओके महिरबानी भाउ ओके हां हरी ओम